आङो

आङो माबा दा आङो सेरफांगुरिनिसो मानसिया आं दा बे माबायाव सल'आव हाबा जाफैबाय ओमफ्राय बेयाव हाबा जाफैनानै सल'आव दा नै बे सल' थिनालियाव आं हाबा जाफैबाय ओमफ्राय दा जोंहा गथ'फ्रा साथाम आरो ओमफ्राय साथामाव हिनजावसा सानैया हाबा जाबाय ओमफ्राय दा हौवासा सासे दं देरसिन हौवासाया ओमफ्राय बे हाबा जायाखै ओमफ्राय दा खस्थ'थार दा मावनाय दांनाय फुंनि समाव सिबदो साफा खालायदो न'फ्रा साफा खालायनानै आरो संदो खावदो आरो संनानै खावनानै जादो जानानै आरो मोसौफोर खाहैदो आरो मोसौ गाय गाइखेर सेरदो आरो अमा अमा दं अमा आदार होदो आरो संनानै खावनानै जानानै आरो बिदिनो नैबे इसखुलावबो संहैनांगौ इसखुलावबो खिसिरि संफैनांगौ बिदिनो आरो बेयाव संदो खावदो आरो थांदो न'आव आरो न'आवबो मा दं मा गैया नायदो दालाय सान्दुं गोसा मोसौफोर बोरमोफोर आरो अमाफोर नायनांगौ जाहैयो सान्दुंआव थाब थाब खस्थ'थार आरो दा बोराय दं बेहाबो अबेखौ मावनो जायो आरो मोनाबाथाय आरो संदो खावदो आरो साफा खालायदो जादो

जोंनाथ' जानायफ्राय बिबादिनो साथाम साथाम दं जानाया बिफा फिसा बिमा साथाम जायो आरो बिदिनो गथ'आबो माबायाव थाङो दिउथियाव थाङो मोनाबा सातथायावनो थाङो मोनानि सातथायाव थांनोसै जानोसै लोंनोसै सातथायाव थांनोसै

आंथ' आरो खस्थ'थार हारसिङै ओरै जानो ना ओरै जानो ओरै मालाबाफोर बिदिनो माबा हाजिरा थाजिराफोर मावला बायो हाजिरा मोनबा आरो बिदिनो आबादफोर दानि बे माइ गायो हाल एवो बोरायाबो एवो जोंहा माइ गायो एसे आरो आबाद बिदिनो गोरान आबादा बिदिनो दानि गायनायावथ' माबासो बे आबर एसे आबरफोर फोरलाफोर बिन्दिफोर बिदिनो एसे एसे बिदिनो जानो आनथा मावला बायो फाननायाव गैया एसे एसे एफा एफाल' बांद्राय माबाया बिफोरखौ मायसा दांनांगौ फोसाबनांगौ बे हाग्राफोरखौ साफा खालायाबा बे आबादफोराबो जाया साफा खालायनांगौ मायसा दांनांगौ

दाथ' मा बुंबावनो आं बुंनो रोंला